जेन्ना एक पक्षाचें एक पक्ष धाकटें आसता घोटेंरान दवरलेलें आसता तेन्ना तें ताजी आवय ताका भायल्यांतल्यान जेवण हाडून आपल्या चोंचीन हाडून दिता आनी ताची संभाल देखभाल करता ती म्हाका वेव्हार तांचो पळोवपाक खूब आवडटा तितून खूब आपुलकीपणा जाणून येता की कशी एक आवय आपल्या पोराक जेवण दुसरे कडल्यान आपल्याक उपाशी दवरून हाडून दिता हें भितरल्यान दिसून येता आनी म्हाका ही एक तांची तांचो वेव्हार आसा तो खूब पळोवपाक आवडटा जेन्ना हांव पक्षी बर्ड वॉचींग पळोवपाक वयतां तेन्ना